एकटा हम नोवल पढ़ने छी जे अछि नान नॉन ओफ वोक्श ओहिमे बहुत सुंदर कहानी लिखल गेल छै ओ नोवल पढ़ला सँ बहुत बढ़िऑं लागल बहुत सीख भेटल से हम आगाँ केना बढ़ि सकै छी ओ नोवलमे बहुत सुन्दर राइटर बहुत बढ़िऑं सँ लिखने छथिन ओ नोवल नोवलके ओहिसँ आगाॅंवला के लेल बहुत ज्ञान के बात छै से ओ आगाँ केना बढ़ि सकै छै जे ओ अपन शिक्षा व्यवस्था मे केना केना आगाँ बढ़ि सकै छै केना पढ़ाइ कऽ रहल छै छथिन